ڈاک ٹکٹ سکّے اور چٹانیں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت اہم ہے اس سے ہم تمام لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں خاص طور پر ہماری ثقافت ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ اس سے پتہ چلتی ہے چاہے وہ ڈاک ٹکٹ ہو یا پھر سکّے ہوں یا اسی طرح دیگر چیزیں ان ساری چیزوں سے ہمارے پرانے روابط کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اس سے جڑی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جمع کرنا ایک تعلیمی تار ہے پہچان ہوتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر تعلیمی قدروں کو بہت اہمیت ہے جس سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ کر ان سے اپنے کام میں لاتے ہیں